हाँ मेरे किचन में ऐसे गैजेट या उपकरण हैं जिन्हें मैं खाना पकाने के लिए जरूरी मानती हूँ जैसे किचन में मेरे पास एक स्टोव होना गैस चूल्हा होना जरूरी है क्योंकि अगर गैस चूल्हा ही नहीं होगा तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी और मुझे एक किचन के अंदर ओवन चाहिए माइक्रोवेव ओवन क्योंकि कुछ ऐसे खान की चीज़ें हैं जो माइक्रोवेव में बनाई जा सकती हैं अगर वह नहीं होगा तो मैं मैं वो चीज नहीं बन सकती जैसे केक है पिज़्ज़ा है तो जो बच्चों को काफ़ी पसंद है अगर ये माइक्रोवेव नहीं होगा तो मैं यह चीज़ें नहीं बना पाऊंगी तो इसके लिए मुझे किचन में ये उपकरण होने जरूरी हैं इसके अलावा कढ़ाई है फ्राईंग पैन है दाल तड़का बनाने के लिए फ्राईंग पैन की मुझे आवश्यकता है कढ़ाई में बच्चों के लिए कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मुझे कढ़ाई की आवश्यकता है तो इन उपकरणों के बिना मैं किचन में खाना नहीं बन सकती हूँ तो यह चीज़ें खाना पकाने के लिए मैं बहुत जरूरी मानती हूँ और जैसे मसाले हैं और कुकर है और ऐसी कुछ छोटी मोटी बड़ी चीज़ें हैं जो उपकरण जिनके बिना मैं किचन में किचन को अधूरा मानती हूँ जिसके बिना खाना नहीं पक सकता है